मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बताना चाहूँगा सबसे बचपन से मैंने पढ़ाई कि शुरुआत कि थी दर कोटा के पास एक छोटा सा एस्टेशन है दरा तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई कि शुरुआत की थी पहले मैं हिन्दी मीडियम में ही पढ़ा था पाँचवी क्लास तक फिर दरा के बाद मैंने कोटा में भी तीन साल पढ़े इंग्लिस मीडियम फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैं आया जबलपुर में जबलपुर में भी मैंने अपनी टवेल्थ पूरी की फिर टूवेल्थ पूरी होने के बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया दो हजार सत्रह में मेरी दो हजार सत्रह में मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो गई थी फिर उसके बाद मैंने नौकरी भी तलाशी तो मैंने कई जगह प्राइवेट प्राइवेट जॉब भी कि है कॉन्ट्रेक्ट बेस पे तो उससे मेरे काफ़ी अनुभव मिला है प्राइवेट जॉब करने से धन्यवाद